असांजे राज्य में धार्मिक तौर ते असां पंहिंजे गुरूनि खे पूॼींदा आहियूं ऐं पुॼारीनि खे बि पूॼींदा आहियूं गुरूनि खे पूॼण जो तमामु असांखे ॾाढो अनुभव सुठो आहे त गुरू असांखे ज्ञान जो रस्तो था ॾियनि ऐं हू ज्ञान असांजी ज़िंदगीअ में रोज़मर्रा जी जिंदगीअ में ॾाढो ज़रूरी आहे जे कॾहिं असांखे ज्ञान आहे त उन ज्ञान जे ज़रिये असां पंहिंजो सुठो चङो बुरो असां सम्झी सघंदा आहियूं जे कॾहिं असां गुरूनि खां ज्ञान न वर्तो हुजे त असां हिन जीवन खे संभाले न सघूं पुॼारी जी बि हिकु अलॻि अनुभव आहे असांजे जीवन में छाकाणि त शादी मुरादीअ में पुॼारी असांखे पूॼा पाठ कराईंदा आहिनि